ہلو جی جی جی جی مل جائے گا ساٹھ کا ہوگا ساٹھ کا کتے پیج والا لینا ہے آپ کو ساٹھ کا ملے گا دو سو پیج والا ہوں کیا ہاں وہ بھی مل جائے گا ہاں مل جائے گا ہاں ہے بیس کا ہے بیس کا ہے بیس کا نہیں نہیں دس کا نہیں ملے گا بیس کا ہاں وہ بھی ہے وہ پچاس روپیے کا ہے نہیں نہیں پچاس ہی میں ملیں گا وہ نہیں اس میں کیا کتاب میں کہیں کم ہوتا ہے پچاس ہی روپئے ملتا ہے بلوہ میں ہے بلوہ چوک پہ ہے سامنے میں دکان کیا کیا لینا ہے اور آپ کو ہاں وہ بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روپئے کا ہے ساٹھ روپئے کا ہے ٹھیک ہے جو بھی لینا ہے وہ شام میں آ جائیے گا